گانا گانا اور گانا سیكھنا یہ میری ہابیز ہے اور میں سیكھتی بھی ہوں اور میں گانا گتار كے ساتھ گا بھی لیتی ہوں اور جیسے كہ طبلہ ہوا ٹرمپ ہوا ستارہ ہوا تو ان سب كے ذریعے سے میں اچھے سے گا بھی لیتی ہوں اور میرا ہر جگہ اچھا پرفارمنس رہا ہے اور میں جہاں كہیں بھی جاتی ہوں جیسے كہ اپنے رشتے دار میں گئی كہیں بھی گئی تو سب سے پہلے مجھ سے سب یہی مطلب گانا سنتے ہیں گتار كے ساتھ یا طبلہ ٹرمپ ستارہ كچھ بھی ہو لیكن ضرور سنتے ہیں مجھ سے اور